सोरहं फरवरी उणिवीह सौ एकासी चारि मार्च उणिवीह सौ पंजवंजाहु ॾह जुलाई उणिवीह सौ चोवंजाहु टे मार्च उणिवीह सौ पंजासी पंद्रहं अगस्त ॿ हज़ार टेवीह